हाँ तो आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना है फिर भी मध्य प्रदेश में हाँ ठीक है तो हम घुमा देंगे आपको वहाँ पे काफ़ी जगह है घूमने के लिए आप बताइए आपको फिर भी मतलब कैसा घूमना पसंद है किस जगह पे जाना पसंद हे हाँ जी ठीक है हाँ वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा जगाएँ हें आपको मिल जाएगी घूमने के लिए आप जैसा चाहोगे वैसी जगह हम घुमा देंगे आपको फिर भी पाँच हज़ार रुपए लग जाएँगे आपको हाँ ठीक है तो हो जाएँगे कम फिर भी साढ़े चार

हाँ ठीक है देखो गार्डन में जो चीज़ आपको देखने मिलती है वही मिलेगी और हम आपको अलग से और जगह भी घुमा देंगे वहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो तो हम आपको घुमा देंगे जी वहाँ पे तो काफ़ी अच्छी जगाएँ हैं आप बहुत अच्छी जगह पे आए हो कि आपको वहाँ पे घूमना तो हम आपको बिल्कुल घुमा देंगे जी पैसे थोड़े और कम करना है क्या पर इतना तो नहीं हो पाएगा ना क्या है हमको भी थोड़ा पराना चाहिए फिर भी आप बताइए आप कितने देना चाहोगे दो हज़ार काफ़ी कम हो जाऍंगे पर यार हमें भी तो कुछ पर आना चाहिए मैम देखिए आप हाँ ठीक है देखिए आप जितने पैसे दोगे ना आप जितने पैसे दोगे हम आपको उसके हिसाब से घुमा सकते हैं वहाँ पे अब देखिए खर्चा पानी तो आपका ऊपर का भी लगेगा वहाँ पे थोड़ा बहुत जी ठीक है फिर हाँ तो हम घुमा देंगे आपको नरसिंहपुर भी घुमा देंगे जबलपुर में भी बहुत अच्छी जगह है मतलब घूमने की हम वहाँ पे भी घुमा देंगे आपको हाँ ठीक है और फिर आप मतलब टाइम बताइए ना क्या टाइम में घूमना पसंद करेंगे आप किस टाइम में घूमना पसंद करोगे आप हाँ ठीक है